ہیلو اولا سروس ہاں مجھے چھ لوگ کی فیملی کے ساتھ بیس اگست کو صبح چھ بجے لوناولا مہابلیشور گھومنے جانا ہے تو آپ کا کیا گاڑی بھاڑا رہے گا آپ مجھ کو بتا دو گاڑی بڑی ہائے فائے اور ایک قدم صاف ستھری چاہیے اور آپ کا پیکن پیک اپ پوائنٹ رہے گا ملت مدرسے کے آگے حوا ٹاور کے پاس سے اوکے